हाँ हेलऊ जी नमस्ते नमस्ते भाईजी ये चुनाव मतलब हो चुका हे क्या मतलब कब इलेक्सन हमलोग के क्षेत्र में है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सर अभी अनुभव नहीं है मेरे पास में मतलब वहाँ कैसे क्या प्रक्रिया होता हे थोड़ा सा बताएंगे अधिकार अब मेरा सर भारतीय है संविधानिक अधिकार है बिल्कुल डोकुमेंट सब वहाँ क्या देना पड़ेगा सर

लाइसेंसे सर किसका लाइसेंस सर और रासन कार्ड सर रासन कार्ड ये भोट सर मोबाईल से कर सकते हैं क्या

तो सर जितना सारा ये एप है एप वगैरह से सब काम होता है भोटिङ भी होता हे मोबाईल से जी जी जी आ बोले थे डोकुमेंट जो ले जाएंगे कौन तरह का डोकुमेंट को ले जाना पड़ेगा क्या भोटिङ केंद्र पर

वहाँ कोई अधिकारी हमको नहीं करेंगे की आपके पास ये डोकुमेंट नहीं है है की भोटे नहीं दे सकते हें आप सर बताइए यहाँ पर की भोट देनेका अधिकार जो है किसी जाती धर्म समुदाय या क्षेत्र है क्या अ सर मेरे घर में बीस आदमी हैं सर मेरे घर में बीस आदमी हैं वो चल नही सकते वो अपना भोट कैसे देंगे ऐसा नहीं है कि मतलब जो बीस आदमी होंगे उनका भोट देनेका अधिकार खत्म हो गया महिला पुरुष का भोट देने का अधिकार समान हे क्या